ए ओइ नों मैगं फोरखौ बेसां बेसां दामाव फानसोदोंलै खबि आंनिया खबिया माखासे जाथारबाय फाननोनो हायाखै बेसां दामाव फानहरसोदों नोंलाय फुलखबिफोराबो दोङो फानलुफोराबो दोङो फाननोनो हायाखै आंना दिमाखुसियाव ओमफ्राय दिमाखुसियाव लांनायानथ' नांथाराखै बस्थासे मानि दंबावो खबियानो ओमफ्राय नोंखौ सोंनो होननानै बेसां बेसां दामाव फानसोदों होनना सोंहदनो होनना फन खालामदां

ओम बेनथ' माखासे लांनानै आंहा भुल जाबाय ओमफ्राय मबे मबे हाथायाव थाबायसोयो नोंलाय ओमफ्राय खैथासो खैथासो थांसै नोंलाय खैथा टाइमाव थाङो आंनिया बेला जायोना माब्लाबा बिनिखायनो नाङाखै माब्लाबा ओइ दसथाफोरावसो थांनाय जायो साराय दसथाफोरावसो इनथ' फानलु दोङो फुलखबि दोङो बान्दाखबि दोङो बान्दाखबिआनो बस्थासेमानि फाननो हायाखै बान्दाखबिआ आरो फुलखबिआबो हामा जायोना बाराद्राय गोबावब्ला फाननोहायाखै खम दामाव मिलायनो हायोब्ला सोरबा बेफारि दंब्ला खिथाहरलाय आंनो नोंनियाव ओम हामालाय जायाखै फुलखबिखोबो गोबाव दोनब्ला आरो माबा जागोनना गोसोम गोसोम जाजोबो बिनिखायनो बारा गोबाव दोननो हायाना दे कासट'मार नागिरनो होदोंमोन आं नोंखो होम आंना आं माबायाव दिमाखुसि हाथायाव फानो जेरावबो थांनो हायाना गथ' फिसा गोनांखायनो गथ' फिसा थानायखायनो आं देवबारावल'सो ओमफ्राय देवबारावसो फाननाय जायो दिमाखुसियाव ओमफ्राय बिदिनो बावजुलियाव माबा जायोना मोना मोना गिदिर जायो बेयाव फानथायनोनो मोना आंनिया ओंखायनो थादो बाराद्राय थिखांना लाद्रायबाय मालखोनो दाखालि बेन्थ'ओम बेन्थ' दे नोंनियाव कासट'मार दोंब्ला नों माबा नागिरना होलाय दे दा नाइगिरब्लानो जाबाय नों कासट'मार